मैगंखौथ' दा दैज्लां बोथोराव गायबाय गायनानै दाना रज'बाय रज'नानै दाना बिराद मोजां जोथोन खालामनांगौ हासारफोर एसे होनांगौ आरो हासार होनानै बेखौ लाबोनानै दैज्लां मैगंनि दैज्लांनि मैगंखौ माबा बिफांखौ माबानोबा फोथांनोबा एसे हासारफोर होनानै आराम बिजौ ओंखार होबाय ओंखार होनानै मोनसे औवा जेंसि नङाबा बैसां लुबाय मोजाङै बैसां लुनानै आबाद खालामनानै हाग्रा फुनानै होनानै बिराद होनबासो फिथायखौ आराम बैसाङाव मानलानानै बियो फिथाइखौ मोजां मोनगोन आरो नङाबा आबादखौ जुदि गायनानैल' दोनोबा बेखौ आबादखौ नों फिथाइखौबो मोननाय नङा बिराद मोजां गायनानैसो बेखौ दैज्लां बोथोरनि मैगङा जोगोनार मैगंबाबो आराम बैसां होनानै बेखौ फिथाइ थायहोनांगौ आरो मोजाङै मोजां जेबो माबानानै हाग्रा आरि जायोबा बेखौ फुनानै होनानै जोथोन खालामनानैसो बियो फिथाइ थायो आरो बिदि दैज्लांनि मैगंआ दाथ' दैज्लां जाबाय नालाय दा दैज्लांनि मैगंखौ जों बिदिनो आबाद खालामनानै जेनेबा बिबार बारबाय बा बिबारनिफ्राय आराम दैजिंसोआव बिदिनो जेंसि होदोंबा फिथाइ थाइबाय आरो जेनेबा फोरला मैगं बा खुम्ब्रा मैगं बे बैसां सायाव आबादखौ मोजां मावोबा बे खुम्ब्रायाथ' मोजाङैनो थाइबाय फिथाइखौ जों मोनबाय आरो बिदिनो